आं सांगात हय कितें इन्फॉमेर्शन जाय आशिल्ली हय आमची ती एक एजन्सी आसा सो आमी टुरिस्टांक तें गायडन्स दिता म्हणजे इनक्वायरी दिता

म्हणजे तुमकां फोंडेचें कांयच खबर ना आं ओके हा तुमचें नांव कितें म्हळ्ळें आं फोंड्यान म्हळ्ळ्यार तुमी आतां प्रॉपर फोंडा आसा न्ही तुमकां हय टायम आसा असो सगळीं देवळां भोंवपाक काय एकूच बी खंयचें करपाक आं तशें जाल्यार तुमी सगळ्यान पयली बॅस्ट टँपल म्हण तें फोंड्यान आसा पय तें कवळ्यां शांतादुर्गा आनी मंगेशी आसा फोंडा मागीर नागेशी आसा मागीर गणपतीचीं देवळां आसा फर्मागुडीन मागीर आमच्या मातशें मुखार गेलें की सावय वेरें वाठारान आमच्या अनंताचीं देवळां आसा तें तुमकां अख्या गोंयांत म्हणजे एकूच देवूळ आसा त्या देवाचें आनी इतलें ब्युटिफूल आसा बॅस्ट आसा सारकें तुमी तशीं येवंक शकता जाल्यार मागीर तुमी तें क कवर करपाक शकता मागीर आनीकूय बारीक बारीक खूब देवळां आसात हांगां म्हणजे सांतेरीचें आसा आणी एक शांतादुर्गेचें आसा खामणीचें आसा खूब आसा आं हा हय प्रत्येक देवूळ आसा पय ताजी देवस्थानाची एक ल्हानशी एक हें आसता बिल्डींग आसता रुम्स आसता तातूंत तुमी रावंक शकता तें तुमचें तीं तुमकां सारकी एग्जॅक्ट इन्क्वायरी तुमकां देवस्थानाची स देवस्थानाची समिती दितली हय आनी आनी कितें जाय आशिल्लें गाडी बी तुमकां फोंडा थंय कितले हे मेळट्ले बसीर आसता बी जाल्या बसी एवेलेबल आसात नाजाल्यार तुमी आं रिक्शा किंवां कॅब करून वचूंक शकता सपोज तुमकां जाय जाल्यार आमी एव एवेलेबल करून दिवंक शकता तुमकां तुमी फक्त हें करपाचें हायर करपाची तेंकां मागीर रँट दिवपाचें हय हय हांव एवेलेबल करून दिता तुमकां तुमी कितकी मनशां आसतलीं सारकी कितें तें मातशें सांगांत बारा जाणां बारा जाणां म्हणजे तुमकां इनोवा बीन मात्शी व्हडली गाडी करची पडटली मातशी पे चड करची पडटा रँट चड आसतलें मातशें हय तुमकां एग्जॅक्ट मागीर हांव कॉल करून दिता इन्फॉर्मेशन सारकी कितें ती आ ऑके म् तुमकां धा मिण्टांनी कॉल करतां आनी सारकें सांगता ड्रायवराचें नांव आनी गाडी कितें तें सगळें तुमकां इन्फॉर्मेशन हांव वॉट्सॅप करतां यात नंबराचेर करूं न्ही हय अय अय रोखडेंच रोखडेंच तुमकां हांव हें करता सोमतेंच मागी ते ड्रायवराकूच सांगता तुमकां समिती कडेन उलोवन ते रूम बीन एवेलेबल करून दी म्हूण ओके बरें